हलो नमस्ते डॉक्टर साहिबु दीदी मुंजी ॾाढी तबियत ख़राबु आहे ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां जीअं टंगनि में कमज़ोरी आहे ऐं बुख़ार बि हलिको हलिको लॻे थो हुन खां थोरो वीकनेस वीकनेस बि ॾाढी थी लॻे मां दवा वरिती आहे जेकी घर में थींदी आहे पर न का फ़र्क़ु कोन पियो आहे न जुकाम बि हलिको हलिको लॻे पियो पीतो पीतो घरि आहे पर सभु कमु करे त तव्हांखे फ़ोन कयो आहे हू चवनि डॉक्टर खां को दवा पुछा ॿुधाइनि त पोइ

अच्छा अच्छा अच्छा त उहे जीअं बुख़ार लाइ आहे न अच्छा अच्छा हा हा हा त इहा छा नालो ॿुधायांव गोलीअ जो पेरासिटामोल अच्छा त हिन मां बुख़ार चाहे थधि सभु लहंदी आहे न हा हलो ॾिसा पूॼे ई नथो घर खां ॿाहिरि ई नथी निकिरा टे ॾींहं थी विया आहिनि इअं ई पेई आहियां ॾिसां थी दवा वरिती आहे बसि अच्छा अच्छा हलो न न इहो कमज़ोरी बुख़ार त हलिकी हलिकी थधि बि थी लॻे हलो वठा वठा थी इहा दवा नथो फ़र्क़ु नथो फ़र्क़ु पियो त पोइ मां ईंदीमांव इअं जीअं ई ई जीअं टंगुनि में जेकी थोरी कमज़ोरी वग़ैरह उहा बि ठीकु थी वेंदी न हुन मां

अच्छा त ॿ दफ़ा सुबुहु शाम हा न अच्छा हलो ठीकु आहे पूरी गोरी वठा हा न हिकिड़ी सुबुह हिकिड़ी शाम जो हलो ठीकु आहे पेरासिटामोल हा न थैंक्यू थैंक्यू